औ जोंनि आबै आबौमोना माखासे मस्ला मस्लिफोर बाहायोमोनथ' संनाय खावनायाव बे मस्लाया जेरै जेनेबा गगा मोनबाय थानानै गुजुख्रेबबाय थाबा होग्रा मस्ला माबा बायस मस्लानो माबा मा मस्ला बेबायदि मस्ला हरदों माबा ओंख्रियावहाय लगायनानै जानांगौ होम्बा गुजुनाया लासै खारनाय बेबायदि मस्ला हरदोंमोन जोंनि आबैआ आङो बेखौनो होनानै आङो गुजुब्ला एसे एनै मोदोम ख्रु ख्रुब लोमजाब्ला होनानै जादोंमोन आरो बेफोरखौ बेफोर मस्लाफोरखौहाय होबा देहाया जेबो खथि जाया नांगौखिनिखौ जेन'बा खुरैसे ओंख्रिआव मोनसे गावसोर उननानै दोननाय मस्ला फिथरखौ होनानैल' ओंख्रि गुदुङाव होब्ला गावनो गलिखायोमोन बेखौ होनानै जानो जानायाव गुजुनाय गगा मोननाय जानायफ्रा खफ बसिनानै थानायफ्रा मोजां जायो